हांवें हालींच तुमचे कडल्यान बुकां दवरपा खातीर रेग घेतिल्लें तें खुबच सुंदर आसा आनी ताका तुमी सायल्याचे लाकूड वापरलां ते तर खुबच बरें दिसतां भायल्यानच्यान तुमी ताका हातीन कोरायलां आनी सगळें मेळून दोन हजार पांचशी रुपया घेतल्या खरेंच ताका चड पयशे फावतां पूण देंव बरें करूं इतलें बरें आनी सुंदर रेग दिल्ल्या बद्दल